गय उन्दै समाव स्कुल फरायनायाव ओरैनो होसोलायनाय आरो आमाय जुमाय थाखोमालायनाय गेलेयोमोन बिनि उनाव खारलायलायनाय थाखोमालायनाय आरो मोनसे खेला दंमोन बेखौ गल्लासुर होनोमोन जानो मा गल्लासुर खारनाङ' मोननै दल थायोमोन आरो गेजेराव सासे उनाव जाय खारनो हायो बे देरहायोमोन बिदिनो खेला गेलेयोमोन हायाव आरो हायाव सिन बोनानै जों आखुम गेलेयोमोन अन्थाइ थरसेजों माबानानै आथिं थोंसेजों बारै बारै गेलेयोमोन खरि गेलेयोमोन अ लोगोफोरजों जमा जमा बेरायोमोन एखनब्ला सरसथि फुजाफ्राव जमा जमा जों खामानि मावनो थाङोमोन मैगं हानो थाङोमोन आरो सुबिदा मोनब्ला मेथिनिस' सिनेमाबो नायनानै फैयोमोन आगयनि दिनाव जों बड' सिनेमाथ' गैयामोन एसामिसफोरबायदि फैयामोन जों हिन्दीखौनो नायोमोन आवगयनि दिनाव नागिन सागिन बेफोरबादि टिकेटनि दामाबो खममोन बे समाव गोसोआव गैला होमब्लाबो खुब बारा थाइथाम थाइब्रै बेबायदि जानो हागौ अ आगय स्कुलाव जों गोजान माने थाबायनानै थाङोमोन आगयनि दिनाव जों एखदम उन्दै समाव जोंखौनो गराइ गारिजों लाङोमोननो आफाया माबायाव जों दुब्रियाव दंमोनना होमब्ला गराइ गारिजों लाङोमोन बिनि उनाव जों एसे देरनायाव थाबायनानै थांदों गोजान माने जानो हागौ दुइ तिनि किल'मिटारसो जों थाबायनानै थाङोमोन दानि गथ'फ्रा गेलेनो रोंला माने गेलेयो बै माबा लुदु गेलेयो आरो चेस गेलेयो केराम गेलेयो जोंनि दिनावबो दङमोन अबयसे केरामा दानि गथ'फ्रा बांसिन मबाइल लानानै थायो बिस्रा गेलेनोबो सम गैया मबाइल लानाया बांसिन मबाइल नायनायाथ' मेगननि थाखायबो गाज्रि ओरैनोबो गाज्रि दा मबाइलाव बिसोरो बायदिसिना गेम गेलेनानैनो समखौ खाथायनो नागिरो आरो बायदिसिना नायो मबाइलाव मबाइला मोजां फारसेथिंजाय गाज्रिबो दं बिहा मबाइलनि मोजांखौ लानांगौ बिनिखायनो बारा सम नायनो नाङा आरो मबाइलखौ थिग सम मथे नायनांगौ आरो रोङैफोरखौ मोनोना बेखौ नायनानै लानांगौ